हाँ हम आसन करते हैं तो हमारे अंदर ताकत भी बढ़ती है लचीलापन भी आता है जैसे कि हम शीर्षासन करते हैं या कमर पे से झुक के जो आसन करते हैं इनसे हमको हमारे खून की तीव्र गति से वृद्धि होती है तेजी से प्रभार चलता है तो इससे हमारा सौंदर्य पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है और ताकत भी आती है हमारे अंदर तो योगासन करने से हमें काफ़ी हद तक अच्छा अनुभव होता है आसन हमारे जीवन में काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं तो करने चाहिए